वेस्ट मॅनेजमेंट ऑथोरिटी उलयता ओके हांव नेहा शिरोडकर हांव कांसावलीम रावता आनी आमी सद्या नीव घर घेतलेले आसा आनी त्या घरांतलो पयलीचो ओनर आहा तांचें सामान उरलेलें आसा सो हांव मागता तुमी मातशें एक्शन घेयचें की तें पयलींचें सामान आहा तें मातशें तुमी व्हरचें किदें आमकां तें नाका आमकां न्यू सामान घालपाचें आसा सो आनी ते ऑलरेडी मोडलेले आसा थंय खूब वास मारता तुमचे ते पयलींचे कितें खाणाचे सगळे आहा ते कुसलेले आसा थंय सगळें सो ते आमकां हें करपाक जायना सो प्लीज हांव इतलेंत रिक्वेस्ट करता तुमी मातशी येवची किदें हांयें तुमकां ऑलरेडी टायम सांगलेलो येवपाक सो तुमी येवना सो हांव अशेंच मागता की तुमी जाता तशें बेगीन येवचें आनी जें तें सामान उरलेलें आसा तें तुमी व्हरचें तुमकां हांव लोकेशन धाडटा हांवें तुम तुमकां तीन ते साडे आठ अशें कॉल केल्ले पूण तुमी म्हाजे कॉल उतर दिवना आतां मातशें बेगीन जाता तितले तुमी बेगीन येयात आनी आनी आमचे ते घरांतली फर्निचर व्हरात डिस्पोज करात देव बरें करूं